تلنگانہ کا ٹیکنالوجی شعبہ دوسری صنعتوں یا سرحوں کے ساتھ بہت ہی اچھا شرکت کے ذریعے آرٹیفیشیل انٹیلیجینس کے لیے کے ذریعے نیتی آیوگ کے ذریعے فرنٹل ٹیکنالوجی اسکل ڈیولپر کے ذریعے تلنگانہ میں کوئی ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجینس کی مدد سے بہت سارے جو ٹاسک یا کام تھے جو مطلب جس میں کرنے میں بہت ساری مشکلات پیش آتی آرٹیفیشیل ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو آسان طریقے سے کیا جا رہا ہے نیتی آیوگ ایک ایسا ارادہ ہے ادا ادارہ ہے جو ہندوستان ہندوستانی اور تلنگانہ حکومت کو بہت ساری ڈاٹا فراہم کرتا ہے جو تلنگانہ کی پالوسیز اور جو ہے سو پالیسیز اور اس کی مد بنانے میں معاون ہے